हाल ही के दस दिन में मैंने एक कुर्सी ख़रीदी थी वे कुर्सी बहुत ही मज़बूत और बहुत ही बढ़िया थी और उस पर बैठने से हम को बहुत ही आरामदायक रहती थी और वो अति सुंदर भी थी